आबाद मावनाय आबुं महरै बोथोरनि सायाव सोनारो बेनिखायनो बे बायदि रिक्स लानो थाखाय आं बोथोर बोथोरनि सायाव आव बोथोराव मोजांङै मोजां थिक समै थिक बोथोर होयोब्ला मोजां जायो मानोना आसामाव बांसिन सुबुंफ्रानो खोला सोनाब मौसुमि बार बारनायनि जाहोनाव दैज्लाङाव अखा हानायजोंनो गोबां आबाद मावो बै आबाद फोरा बै अखाफोर नांगौ समाव अखा मोनिनि थाखाय गोबां गाज्रि जायो हाया रानस्राव आरो बालाबारि जायो बैफोरनि जाउनाव आबादा मोजां जाया जायनि जाहोनाव आबादा गाज्रि जायो बेनि अनगायैबो बांद्राय अखा हानायनि जाहोनावबो आबादा गोबां गाज्रि जायो लोगोसे गोबां खहा जायो बेनि अनगायैबो जोङो आबादखौ मोजां राहा आबादनि जोलैखौ मोजां राहा थिनानै दोन्नो थाखाय जोंनाव गोनोखोआरि जेबो दोन्थुमग्रा गैया थिक बेबादिनो बोथोर बे बायदिखौ रिक्स लानो थाखाय जोङो बोथोरखौ नायनानै बोथोर आबादखौ मावनो गोनां जायो जोङो आबाद गाज्रि जाबोला जोंनाव राहाया गोबां खम गोबां बिबांंनि खम दं जोङो सकारनिफ्राय मदद बिनांगोन नङाब्ला गोरान आबाद मावनानै जानांगोन आरो लोगोसे